सीतामढ़ीमे तऽ हमरा अइसन किछु नहि लगलक जइसे की चैरिटी हइ लेकिन हँ ई ने जनरल हेल्थ हइ जे एक एन जी ओ के रूप है जे बच्चा सबके हितमे जे काम करैत छै ओकरा साथ साथ जो बच्चा सबके जे शारीरक बदलाव होइत छै ओकरा बारेमे भी बतबैत छै आओर जो बच्चा ओहि ढन्ग से परेशानीमे जे रहैत छै जे सत्रह सालके अठरह सालके उमरमे जे ओकरा जे मानसिक रूपसँ जे परेशान होइत छै जे लड़का लड़कीके चक्करमे पड़ैत छै ओहि सब से जे परेशान होइत छै ओहि सबसे ऊभरैके बारेमे भी बतबैत छै काउन्सिलिँग करैत छै आओर खान पानके बारेमे भी बतबैत छै जे बच्चा सब सब गुटका सिगरेट खाए लगैत छै जे पियै लगैत छै ओकरा केना छोड़ैके हइ ई सबके बारेमे भी बतबैत छै ई ने जनरल हेल्थ ओहिके साथ साथ एक आओर एन जी ओ हइ जेकर हमर याद आएल अभी जेकर नाम यूनिसेफ हइ यूनिसेफ जे चाइल्डके लेल काम करैत छै जे चाइल्डके शिक्षाके साथ साथ ओकरा ज्ञान आओर ओकरा ओकरा जे जीवन पर जेभी ओ परिवर्तन होइत छै सबपर आवाज उठबैत छै कइ नाम छै जो एगो बि जी भी पी हइ जो बच्चाके लेल काम करैत छै आओर जो लड़का लड़की सब जे हइ ओकरा सबके लेल भी एन जी ओ सब हइ अइसन कोइ वृद्धाश्रम भी नहि हइ सीतामढ़ीमे आओर वृद्धाश्रममे केओ डालबे नहि हमरा लगैत छै जे करैत छै अपना मम्मी पापाके आओर बच्चा सब जे छै ओकरा परिवर्तन शारीरक परिवर्तन जे होइत छै चाहे मानसिक परिवर्तन होइत छै ओकरा सब हॉस्पिटलमे ले जाके ई ने जनरल हेल्थके द्वारा से ओकरा परामर्श देल जाइत छै परामर्श देलाके बाद ओकरा बताओल जाइत छै कि घर पर रहैके हइ कइसे खाना खाइके हइ कइसे कथी करैके हइ केओ भी रोग ग्रसित होइत छै तऽ ओ ई ने जनरल हेल्थके जे काउन्सलर छै हुनकरा बतऽबै छै आओर ओ जे काउन्सलर छै अपना अनुसार ओकरा परामर्श देके आओर जो अच्छा सलाह होइत छै ओ सलाह दै छै आ ओकर कोइ ईलाज उलाजके जरूरी पड़ैत छै जे हॉस्पिटलमे जे रहबे करैत छै आओर वहाँ से मेडिसिनके भी मेडिसिनके भी जो होइत छै जो उपलब्ध करबा दै छै तऽ ई सब छै जे हमरा सीतामढ़ीमे उपलब्ध छै फिलहालमे आओर आगे चलके जो आओर आबे बला एन जी ओ सब जे छै जे बहुत अच्छा अच्छा जे एतै हम कामना करैत छियै अच्छा आबै आओर बच्चा सबके हितमे जे काम करैत छी